हेलो अहाँ रोडवेजसँ बाजैत छियै काल्हि जे छै अहाँकेँ हमरा जे छै गाड़ी बुक करनाइ छै जे हमरा रेलवे स्टेशन तक अहाँके छोड़यके यए जाहिमे अहाँकेँ हमरा कार अहाँके चाही जे अहाँ काल्हि हमरा अहाँ नओ बजे आबि कऽ हमरा जे छै रिसीव कए लेब आ हमरा जे छै रेलवे स्टेशन तक अहाँ हमरा पहुँचा देबै